हां जी तुस केह् हाल होई गेदा ऐ

हां म'लम मिलदी ना उत्थै स्वांखा मोड़ आहो लांदे रेह् ते फर्क पेई गेआ ना फर्क पेई गेआ है नी होएआ फर्क ओह् बदलियै देगे फिर आवेओ

अच्छा चलो ठीक ऐ

ऐं टिक्की बी देगे आवेओ टिक्की बी देगे कन्नै ओह् रुक